हँ हेलो

हँ जी हम होटल से बाजै छी जी जी जी कहाँ से आयल छियै जी जी अपनेके केहेन केहेन रूम चाही केहेन सुविधा चाही हमरा हमरा हमरा पासमे जे छै से दुओ बेडबला अछि एसीओ अछि नॉन एसी ओ अछि चौबीस घण्टाके लेल पाँच सए रुपैआ लागै छै दू बेडबलाके नहि नॉन एसी छै एसी बलाके जे छै जादा लागै छै एसी बलाके अहाँके एक हजार हँ हँ छै सिंगल बला ओकर एसी नॉन एसी लागत तीन सए रूपैआ आ एसी लागत पाँच सए रूपैआ डबल बला एसीके लागि जायत अहाँके एक हजार रुपैआ हँ हँ लैट्रीन बाथ बाथरूम कॉमन यऽ सभमे हँ हँ हँ हँ हँ अटैच छै हँ तऽ अपने अयबै तकरबादे ने अपने अयबै तकरबाद देखलाके बादे हमरा अपना भैरसक भरसक प्रयास रहै छै हमरा सबके हँ एहिके लेल एहिके लेल धन एहिके लेल धन्यवाद अहाँके लेकिन जे छै से ओ देखलाके बादे अहाँ कहि सकैत छी हम अपन बड़ाइ तऽ अपन तऽ बड़ाइ तऽ अपने नहि कएल जाइ सकैत अछि हँ हँ खाइके लेल व्यवस्था छै बढ़िऑं होटल छै भेजिटेबुल नोन भेजिटेबुल अहाँके छै हमहुँ उपलब्ध अहाँके करवाय सकै छी यदि अहाँ चाहबै तखन हँ तऽ हमहुँ अहाँके जे छै से भोजनके व्यवस्था करवाय सकैत छी बुझलिए ओकर जे छै से अपन उत्तम व्यवस्था छै कार पार्किंगके हुँ हँ हँ तऽ कारके उत्तम व्यवस्था हम राखने छी उपरमे छै निच्चामे बाहरमे गार्ड छै बुझलिए आओर फेर लॉन छै घुमैके लेल भी व्यवस्था राखने छी हमसब होटलमे टूरिस्टके वास्ते अतिरिक्त टूरिस्ट जे अन अन्तर्देशीय आबै छथिन हुनका लेल अतिरिक्त व्यवस्था रहै छै हुनका रिबेटो भेटै छै हमरा सबके जे छै हम मैनेजर छी मैनेजरकेँ ई इन्स्ट्रक्शन भेटल रहै छै जे टूरिस्टके किछु जे छै रिबेट हमर नाम भेलै अनिल झा हँ आ निश्चित आबु निश्चित आबु हँ हँ निश्चित आबु जी हँ हॅं हँ हँ अच्छा एसी बला दू दू बेडबला